جی میں مصنف کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں ایک مصنف کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ یہ کہ وہ کسی بھی تحریر کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اس کے ذہن میں جو ساری باتیں ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ اسے کس انداز سے ترتیب دے گا اور اسے کیسے لکھے گا اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ جو تحریر لکھنے جاتا ہے لکھنے جا رہا ہے اس کے سارے پہلوؤں پر بھی اس کی کڑی نظر ہوتی ہے کہ کس چیز کو کس انداز سے اور کہاں پر پیش کرنا ہے یہ ساری چیزیں ایک مصنف کی پریشانی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ چیزیں ان چیزوں کا دباؤ ہوتا ہے اور چونکہ میں بھی تحریریں لکھتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً تو یہ ان سب چیزوں سے مجھے بھی نمٹنا پڑتا ہے کبھی کبھی جب میں تحریریں لکھنے بیٹھتا ہوں تو بہت ساری دقتیں پیش آتی ہیں جسے میں اپنے بڑوں سے میرے ایک بڑے بھائی ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اور وہ مجھے اچھے انداز میں رہنمائی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں مصنف کی پریشانی اور میں نے بھی محسوس کیا ہے بارہا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ تحریر نہیں اچھی ہوتی لوگوں کی تو میں نے بھی محسوس کیا کہ کبھی کبھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی یا خامی ہوتی ہے یا اسی طریقے سے کسی چیز کو ہم اچھے انداز میں نہیں پیش کر پاتے اس جگہ پر جہاں پر ہمیں اس چیز کو پیش کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں ہمیں ریلائز ہوتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہیں اور ہماری تحریروں کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی ہمارے ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور بہت ساری رائے اور بہت سارے میسجیز ایسے موصول ہوئے ہیں جن سے ہمیں بہت زیادہ ترغیب ملتی ہے اور ایک طریقے سے ہمارا جو کونفیڈینس لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں